स्मार्ट फोन स्मार्ट फ़ोन क्या है स्मार्ट फ़ोन एक ऐसा उपकरण है जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ों को आसानी से पढ़ समझ देख चला सकते हैं वो भी घर बैठे सो स्मार्ट फ़ोन ने जीवन को कैसे बेहतर बनाया स्मार्ट फ़ोन जीवन को अनेकों प्रकार से बेहतर बनाया जैसा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में पहले के समय में लोगों को थोड़ी सी भी शिक्षा लेने के लिए मीलों मीलों तक जाना पड़ता था पर अब हमारे पास स्मार्ट फ़ोन होने की वजह से हम घर बैठे बड़ी से बड़ी पढ़ाई को आसानी से पढ़ सकते हैं जैसे इंजीनियरिंग डॉक्टर जैसी पढ़ाई को भी हम घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं ये है स्मार्ट फ़ोन के फ़ायदे स्मार्ट फ़ोन के सहायता से हम अगर स्ट्रेस में हैं या फिर डिप्रेशन में हैं तो कुछ ऐसे फ़नी वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिसकी वजह से हमारे माइन्ड को रिलीफ़ मिलेगा और हमारा माइन्ड रिलैक्स होगा जिसकी वजह से हमारा हमको अच्छा महसूस होगा स्मार्ट फ़ोन के सहायता से हम अर्निंग भी कर सकते हैं स्मार्ट फ़ोन की सहायता से पहले लोगों को कमाने के जरिए सिर्फ फ़ीजिकल होते थे फ़ीज़िकल तरीके से ही लोग कमा सकते थे एक जगह जाकर दूसरे जगह जाकर दूसरों की आठ घंटे से दस घंटे हार्ड वर्क करकर के पैसा कमाया जाता था पर अब हम अपने दिमाग के हार्ड से बस घर बैठे हुए फ़ोन को इस्तेमाल करके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी फ़ीजिकल वर्किंग अर्निंग थ्रू द मेंटल वर्किंग स्मार्ट फ़ोन स्मार्ट फ़ोन हर एक क्षेत्र में हमें एक अच्छा जीवन देता है स्मार्ट फ़ोन के यूज़ से हम अपनी लाइफ़ स्टाइल को भी स्मार्ट बना सकते हैं स्मार्ट फ़ोन के तरीके स्मार्ट फ़ोन के यूज़ से हम अपने कॉन्फ़िडेंस को बढ़ा सकते हैं स्मार्ट फ़ोन के तरीके यूज़ से हम अपने ही सेल्फ़ कॉन्फ़िडेंस को बढ़ा सकते हैं स्मार्ट फ़ोन के थ्रू हम अपने बॉडी लैंग्वेज में सुधार ला सकते हैं स्मार्ट फ़ोन के थ्रू हम सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं गेमिंग कर सकते हैं स्मार्ट फ़ोन के अनलिम अनलिमिटेड बेनेफ़िट्स हैं बट स्मार्ट फ़ोन के कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं जैसे कि जादा यूज़ करने से इसकी इससे रेडिएशन निकलता है रेडिएशन के थ्रू हमारे आँखों को खराब होने के चांसेज़ ज़्यादा होते हैं इसलिए हमें जब भी स्मार्ट फ़ोन यूज़ करना चाहिए ग्लासेज़ का यूज़ करना चाहिए स्मार्ट फ़ोन को हमें लगातार चार घंटों से पाँच घंटे नहीं देखना चाहिए इसको एक ब्रेक के थ्रू देखना चाहिए जैसे कि अगर हम एक दो घंटा स्क्रीन पे अपनी आँखें टिकाए हैं तो हमें दस से बीस मिनट अपनी आँखों को रिलैक्सिंग पोजीशन में देना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का भी यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को हाइड्रेशन मिलता रहे हमारा बॉडी डिहाइड्रेट ना हो डीहाइड डिहाइड्रेशन होने की वजह से रेडिएशन जल्दी से आँखों में एब्ज़ॉर्ब होता है सो ये सब हैं बेनेफ़िट्स और इसके माइनस पॉइंट्स एक ये भी है कि अगर हम अच्छी अगर फोन को हम अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो तो ठीक है बट कुछ लोग हैं जिनके पास अच्छी नॉलेज नहीं होती है तो वो इसका गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं लाइक स्कैम करते हैं फ्रॉड्स कॉल्स करते हैं इससे ज़्यादातर हमारे बैंक से पैसे लूटे जाते हैं तो सो ये सब है माइनस पॉइंट बट प्लस पॉइंट्स ज़्यादा हैं इसके वजह से बहुत लोगों को रोज़गार भी मिला है इसके थ्रू क्योंकि वो उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू किया है इसकी वजह से ही एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम पेमेंट पेमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका इससे हम गूगल पे भी कर सकते हैं फ़ोन पे कर सकते हैं पेटीएम कर सकते हैं यू पी आई का यूज़ करके हम पैसा को यहाँ से बैठे बैठे किसी को भेज सकते हैं या किसी से ले भी सकते हैं सो हम ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि पहले अगर कोई किसी भी अच्छे से सिचुएशन में नहीं है तो हम उसकी हेल्प करने के लिए या फिर अगर हम अच्छी सिचुएशन में नहीं हैं तो कोई और हमारा हेल्प करने के लिए टाइम नहीं लगाएगा बहुत जल्दी ही उसमें हैल्प हो सकता है सो स्मार्ट फ़ोन लाइक गॉड लाइक प्राइज़ प्राइसलेस बिकॉज़ इसकी कोई तुलना नहीं है ये एक सुपर विपन बोल सकते हैं है इस टाइम में सो इसका अगर यूज़ अगर अच्छे से किया जाए तो इससे हम कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं घर बैठे बैठे बड़ी से बड़ी इक्ज़ाम्स इन्टरेंस इक्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं लाइक यू पी एस सी नीट आई आई टी सो